हलो नमस्कार जी सर सर मेरा ओक लै एक लैपटॉप बनवाना है लैपटॉप है अच्छी कम्प कम्पनी का उसकी विन्डोस ख़राब है उसमें विन्डोस का काम होगा उसमें विन्डोस डलवाना है कितने का है कितने का डलेगा कुछ कम डिस्काउंट वगैराह एक दिन में लगेगा पूरा यह हाथ के हाथ नहीं मिलेगा शाम ठीक है लेकिन वह कमबरती हो जाए बस डिस्काउंट मिल जाता तो और आप अच्छा आपका सर्विस सेन्टर कहाँ पर है सर्विस सेन्टर कहाँ पर है उज्जैन में चलिए क्या नाम है सर अच्छा जी तो ठीक है मैं अपना लैपटॉप भेजता हूँ आप उसमें जो है विंडो वगैरह काम हो कर दे कर देना पूरा ओके